अँ गीत गाबै खातिर तऽ हम जाइ छिए दूर दूर मधुबन चलि गेली मधुबनमे गएली आओर सिमरीपर भी वहाँ भी सिमरिओ चलि जाइ छिए दुरगा माँके गीत गाबै सरस्वती माताके गीत गाए विवाहके भी गीत गाए आओर मूड़नवला गीत गाए मने सब गीत गाए बुलाबैलए आ जाइ छथिन दीदी आओर से चलि जाइ छिए गीत गाबै अपना उदयपुर कॉलोनी हो गेलनि भोला बाबा गीत गाबैओ हम चलि जाइ छिअनि अपना अपना गामेमे अपनो गाममे चलि जाइ छिए मने दूरो दूरो चलि गेली अगर कहीँ गेली आओर सुनली तऽ वहाँपर चलि गेली गीत गाए आओर अच्छा लागै हिकै ओ गीत गाबै चलि जाइ छिए तऽ अच्छा लागि रहल हइ आओर आओर शादीके गीत गाबैमे आओर अच्छा लागै हइ हमरा दुइ घण्टा एक घण्टा गएली मूड़नके गीत मूड़नके गीत गाबैमे अच्छा लागै हइ एहि घड़ी रामजीके बाइस तारीखके रामजीके जब पूजा पाठ मनाएल गेलै हन दीपावली तऽ ओहोमे भजन करै मन्दिरपर हमसभ गेल रहिए रामजीके भजन करै आओर अच्छा लागै हइ सभगोटा एक जगह भजन गीत गएलक सङ्ग सहेली भी मिलल ओहिमे अच्छा लागल उठै बैठैमे आओर बात भी करैमे आओर उधर से भी सबगो सभ दीदीसभ सखी सहेलीसभ अपने मिलि करिके आओर बात विचार करिते आ गेली आओर